हैलो हा हा हा हिकदमि मजे में मूंखे हा हा मूंखे घर जे लाइ घ घर मूंखे घर जे लाइ सूती कपिड़ा खपंदा हुआ लिंगा जबा ठहनि

कपिड़े सूती कहिड़ो अघि पवंदो चांहि चांहि पीअंदासीं लहंगा जबनि जे करे सूती कपिड़ो खपंदो हो पॉलिस्टर वॉलिस्टर न हले असां हा

हा हा

हा हा घन हूं हूं हूं सिलाई घणी वठंदे सिलाई घणी वठंदा आहिनि हिते हा

हा हा हा अच्छा ॿियो भला टी शटूं बि छह अठ खपंदियूं जी हा कॉलर कॉलर वारा पर ब्रांडेड शइ खपे हा कहिड़ो पए रेमंड जी

हा हा हा हा हा

हा हा माना साढ़ा पंज मीटर खपंदा न न हिकिड़ो ई कलर वाइट कलर हा हा

न न आइटम्स सही खपे ब्रांडेड हुजे

हा हा हा हा हा

लहंगे जबे में आहे साढ़ा अरिड़हं सौ रुपिया

हा हा हा

हा भले भले भले भले जय झूले